मतलबु असां पहिरें पेन सां कागज़ सां लिखंदा कागज़ कागज़ में पेन सां लिखंदा हुआ त असांजो मतलबु उहो बि सुठो लॻंदो इअं हाणे जी नईं नईं टेक्नोलॉजी आहिनि त तव्हां मोबाइल ते टाइप कंदा मोबाइल ते असां फटाफट टाइप बि करे सघंदा आहियूं असां लिखी बि सघंदा आहियूं मतलबु हाणे कीअं सॼो जनरेशन जे हिसाबु सां सभु बदिलजी वियो आहे त असांजो मतलबु हाणे साल साल में सभु बदिलजी वेंदा एटले असां मोबाइल ते मूंखे मोबाइल ते टाइप करण बि सही लॻंदो आहे मोबाइल ते टाइपिंग जल्दी थी सघंदी आहे हीअं